हिन्दू धर्म में पूजा करना बहुत ही विशेष कार्य माना गया है क्योंकि हमारी सारी तकलीफें पूजा करने से दूर होती हैं ऐसे हिन्दू लोगों ने माना हुआ है तो हम पूजा करते समय सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो वो मैं आप को बताता हूँ शिव जी की पूजा में केदकी के फूल सूर्य देव की पूजा में अगस्त्य के फूल श्री गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए सुबह नहाने के बाद ही पूजा के किए फूल तोड़ना चाहिए वायु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना स्नान किए फूल या तुलसी के पत्ते तोड़ देवताओं को अर्पित करता है उस की पूजा को देवता ग्रहण नहीं करते हैं भगवान को कभी भी बासी जल फूल और पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए गंगा जल तुलसी के पत्ते बेलपत्र व कमल ये चारों किसी भी अवस्था में बासी नहीं होते इसलिए इनका उपयोग पूजन के कभी भी किया जा सकता है